ہیلو ہاں السلام علیکم اکشا سنو نا مجھے تم سے ایک چھوٹی سی نا مدد چاہیے تھی وہ کیا ہے نا کہ ہمارے محلے میں ایک بزرگ پڑوسی ہیں جو مطلب ابھی ابھی تک اپنا آدھار کارڈ نہیں بنوا پائے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا آدھار بن جائے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو کہاں پہ لے کے جائیں ہاں ہاں ہاں تو کیا تم میری مدد کر سکتی ہو اصل میں نا قریب کا آدھار انول انرولمنٹ سینٹر کہاں پہ ہے تھوڑا سا پتا لگاؤ نا تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گا اور ان کے لیے بھی اگر تمیں پتا ہے یا تو پھر آنلائن اگر تم چیک کر پاتی ہو تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا اصل میں ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو دور کہیں بھی نہ جانا پڑے آسانی ہو جائے گا ان کے لیے ہاں نہیں یار بہت زیادہ بزرگ ہیں تو اسی کے لیے ان کو فائدہ ہو جائے گا اگر زیادہ دور رہے گا تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے ہاں ہاں ہاں ہاں نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتا ہے تو اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ میں چلے جائیں اور پبلک ٹرانسپورٹ آٹو یا کسی بھی نارمل چیز سے چلے جائیں تاکہ ان کو زیادہ تھکان نہ ہو اور پھر اگر دیکھو نا اگر سینٹر زیادہ دور ہوا تو پھر شاید کیب کرنا پڑے تو تم کیا سجیسٹ کروگی اچھا اچھا اچھا نہیں نہیں نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک نہیں اصل میں ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا کام ایک ہی دن میں ہو جائے تاکہ بار بار نہ جانا پڑے تم پلیز ایک ہیلپ کر دو نا مجھے گائیڈ کرو نا کہ کیسے ان کو لے کر جاؤں اور کیا ڈاکیومینٹس لگتے ہیں ایک بار تم پتا کر کے مجھے بتاؤ نا اصل میں مجھے بھی صحیح سے پتا نہیں ہے میرا بھی جب بنا تھا تو میرے پاپا نے مجھے بنوایا تھا تو مجھے بھی صییح سے پتا نہیں ہے کہ ڈاکیومینٹس وغیرہ میں کیا دیتے ہیں یا کیا کیا لگے گا تو ایک بار تم پلیز آنلائن کے ذریعے ہو تو پھر اگل بغل اگر کچھ بھی ہے تو تم تھوڑا سا پتا کر کے مجھے بتاؤ نا ہاں ہاں ہاں ہاں تو اگر ویسا ہوگا تو ہم خود ان کو لے کر کے آٹو سے ہی تو پھر کیب اگر زیادہ دور ہوا تو پھر کیب مجھے کرنا پڑے گا جی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم جا کر کے ان کو کروا دیں گے ایسا کوئی بات نہیں ہے نہیں یار وہ ان کا کوئی ہے نہیں اور وہ بہت زیادہ بزرگ ہیں تو اکیلے کیسے وہ جائیں گے وہ نہیں جا پائیں گے اکیلے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک دیکھو اگر تمہارے پاس میں ٹائم ہو تو تم بھی چلو میرے ساتھ اصل میں کیا ہے کہ ایک سے بھلے دو اگر میرے ساتھ تم رہوگی تو ہم کو اور بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگا میرے لیے فائدہ ہو جائے گا اور ان کے لیے بھی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو تم ایک بار پتا کر لو اس کے بعد میں مجھے کال کرو چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو اللہ حافظ